हम यात्रा के दौरान कुछ ऐसी चीज़ों का सुनिश्चित करते हैं जैसे कि गाड़ी कैसी है कितने लोग हैं कैसी व्यवस्था है स पेट्रोल कैसा है गाड़ी में एक सुनिश्चित तरीके से हम यात्रा की व्यवस्था करते हैं एक योजना बनाते हैं जिससे कि हम अच्छी तरीके से उड़ जा सके हम कहीं भी जाने के लिए ज़्यादा भीड़ भाड़ की जगह नहीं देखते हैं जिससे कि हम अराम से आ सके और जा सके सबसे अच्छा एक योजना यह है कि मौसम किस तरीके का मौसम है उस तरीके के हमें वस्त्र रखना चाहिए अगर गर्मी है तो उस हिसाब से वस्त्र रखना चाहिए और सर्दी है तो उस हिसाब से वस्त्र हमें उपयोग में करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें रास्तों का सही तरीके से उसका उपयोग करना चाहिए क्योंकि रास्ते बहुत तरीके के आते हैं तो हमें ज़्यादा मस्ती नहीं करना चाहिए नहीं तो कुछ हादसे भी हो सकते है और हमें बहुत सी ऐसी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है तो उन कठिनाइयों का हमें सुनिश्चित तरीके से उसकी देखभाल करना चाहिए और हमें योजना को ध्यान में रखते हुए उस यात्रा का सुनिश्चित तरीके से लाभ उठाना चाहिए और ऐसे बहुत से या यात्री हैं जो कई तरीकों से अच्छे से बैठ नहीं पाते हैं हिलते डुलते रहते कम्फर्टेबल नहीं हो पाते कुछ गाड़ियों में तो उसका ध्यान सुनिश्चित तरीके से रखना चाहिए